हम अपना दोकानके विज्ञापनके लेल बेसी लोक तक पहुँचाबैके लेल एक मतलब गाँवे गाँवे जाके प्रचार करबेली गाड़ीसँ टेम्पूसँ लाउडस्पीकर बाँधके ओकरा बाद जगह जगह गाँवमे पोल सबपर अपन बैनर पोस्टर टाङ्गली सब पोलपर पोस्टर साटली सब जगह चौराहापर बैनर टाङ्गली एहिसे हमर दोकानके प्रचार भेल प्रचार होयलाक बाद हमरा दोकानपर धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत भीड़ लागे लागल मतलब विज्ञापन कयली तब जाके भीड़ लागलक एहिसँ हम बहुत मतलब विकसित कयली यऽ विकास कयली एहिसँ हम बहुत प्रभावशाली छी हमर दोकानके मतलब दूर दूर सँ भी आदमी आ करके हमरा दोकानपर भीड़ लगाबै लागल हमर व्यवसाय बढ़िआँ चले लागल मतलब